ہیلو السلام علیکم لانڈری والے سے بات ہو رہی ہے کیا ہم جو کپڑے دیے تھے پریس کرنے کیا ہوا اس کا پھر مطلب اس میں دوپٹہ نہیں ہے کوئی میں سوٹ نہیں ہے کیوں اتنا کمفم ہاں کپڑے غائب ہیں کوئی میں دوپٹے غائب ہیں کوئی میں کچھ آپ اچھا سے اسٹریٹنگ نہیں کرتے کیوں

کل گئی تھی لانے کوئی میں دوپٹہ نہیں ہے کوئی میں سوٹ نہیں ہے کل لگ بھگ دس بجے

نہیں گھر پہ آ کے چیک کیے نہیں تھا ارے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اس ٹائم چیک کی کپڑا مطلب جب گھر آ کے چیک کی تو نہیں تھا اس میں آپ کو میرا کپڑا مطلب ابھی لے جانا ہوگا واپس کر میرا مطلب ہاں تو ہم جلدی میں نہیں نہیں دے گے ہمیں کپڑا چاہیے بس ہاں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے نا میرے صرف میرا کپڑا چاہیے بس

وعلیکم السلام